सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी तो नहीं पर ठीक ठाक ही है क्योंकि यहाँ पे काम से कम अस्पताल उपलब्ध है इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत महंगी हैं जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं यहाँ पे कई प्रकार के चिकित्सा की सुविधाए हैं लेकिन लोगों को वह समय पर नहीं मिल पाती जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का उठाना पड़ता है दिक्कत इसलिए यहाँ पर लोग चिकित्सा करवाने से ज़्यादा दूर किसी बाहर राज्य या किसी बाहर शहर में जाकर अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं के अनुसार स्वास्थ्य ले सेवा लेना पसंद करते हैं